न हाणे हमारे असांजे ग्रामीण समुदाय में डांसर जे संसाधन साधन ट्रेनिंग जो इलाही सुविधा थी चुकी आहे इलाही कॉलेज खुली चुकिया आहिनि ट्रेनिंग सेंटर खुली चुकिया आहिनि जिते ॿार वञी करे पंहिंजे डांस जे करण जी इच्छा खे पूरी कंदा आहिनि डांस सिखी करे हू प्रतियोगी परीक्षाऊं बि कराईंदा आहिनि ताकी ॿारनि में अगरि कोई कमी पेशी हुजे त उन्हीअ खे सुधारे वठनि ऐं जंहिंजो बिल्कुलु सही हूंदो उन्हीअ खे ट्रॉफी या उहो सैर्टिफिकेट जहिड़े बि शयूं ॾींदा आहिनि ताकी ॿारनि में उत्साह और वधे उहे और सुठो करे सघनि हाणे असांजे ग्रामीण समुदाय में बि कोई अहिड़ी कमी न रही आहे बल्कि हुन खे वधाइण लाइ वॾा बि हाणे सहयोग ॾियणु लगिया आहिनि ताकी ॿारनि जो फ्यूचर सुठो थी सघे उहे सालनि में जेको नयो साधन अचे थो जंहिंसां उन्हनि खे और सुविधा सां सिखी था सघनि उन्हीअ खे बि पूरो करण जी कोशिश कंदा आहिनि उन्हीअ साधननि खे वठंदा आहिनि ताकी ॿार सिखी सघनि ट्रेनर बि जेके नयां ईंदा आहिनि उन्हीअ खे बि प्रमोट कंदा आहिनि ताकी हूअ ॿारनि खे सेखारे सघनि अहिड़ी कोई चुनौती हाणे रहिजी न वई आहे ॿार पंहिंजी शौक़ु पूरा करे पंहिंजे कैरियर खे सां कैरियर खे चुनी था सघनि डांस जे ज़रिए डांस वारे प्रो प्रोफैशन में